जी हाँ मैं वास्तव में क्रिकेट खेल से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और इस खेल की कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है इस से मैं वर्त वर्तमान समय में जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से ही मैं क्रिकेट से जुड़ गया था मैने क्रिकेट खेलना बचपन में ही स्टार्ट किया है और बचपन में जब भी मैं टी वी के माध्यम से विभिन्न खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता था तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे जिन में महेंद्र सिंह धोनी वीरेंद्र सेहवाग मेरे आइडल रहे हैं इन से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ खेल भावना को देख कर तो मैंने इन को जब खेलते हुए देखा तो मेरे मन में भी उन्हीं की तरह खेलने का विचार उत्पन्न हुआ और क्रिकेट खेल की कहानी मेरे मन में घर कर गई और मैं बचपन से ही क्रिकेट का बहुत अच्छा शौक़ीन भी रहा हूँ उस से मैं वर्तमान में भी जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ ही नहीं फेसन भी है क्योंकि क्रिकेट को बचपन से प्यार करता आया हूँ और अभी भी बहुत ज़्यादा मेरा योगदान क्रिकेट खेलने में है